एक लाख पंदरा हजार आठशे णव लाख धा हजार एकशे वीस चार लाख पंदरा हजार दोनशे पन्नास पांच लाख वीस हजार दोनशे तेरा